एकटा बात छै जे मोबाइल कोनो रहै कतनो कीमतके रहै लेकिन ईसब भऽ गेल अइ लिखो फेको डिस्पोजल जेना सिरिञ्ज होइ छै यूज करू आओर फेक दिऔ एन्ड्रॉइड मोबाइलके इएह स्थिति छै जे आब तऽ पाइओ लागि जाइ छै ढेरिक आओर विवशता सेहो छै दैनिक जीवनमे बिना मोबाइलके रहिओ नहि सकै छी ताहि दुआरे बेसी कीमतोवला मोबाइल लऽ कऽ कोनो एहन तरहके फाइदा नहि बुझाबै अइ